جی ہاں اُتّر پردیش میں اور پورے ہندوستان میں مقامی زبان میں کئی نیوز چینل موجود ہیں ان میں سے کچھ مشہور چینلز ہیں جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں سہارنپور نیوز نیٹ ورک یہ خاص طور پہ سہارنپور اور اس کے پاس کے علاقے کی خبریں فراہم کرتا ہے دینک جاگرن یہ ایک ہندی زبان کا نیوز چینل ہے جو اتر پردیش کی خبریں تفصیل سے پیش کرتا ہے امر اجالا ہندی زبان میں ایک اور مشہور نیوز چینل ہے جو ریاست کی خبروں پر خصوصی توجہ دیتا ہے اسی طریقے سے آج تک یہ ایک مشہور ہندینیوز چینل ہے جو قومی اور بین الاقوامی خبریں پیش کرتا ہے انڈیا ٹی وی ایک اور مشہور ہندی نیوز چینل جو تفصیلی خبریں اور تجربے پیش کرتا ہے ڈی این این ڈی ٹی وی انڈیا ہندی زبان کا نیوز چینل جو مختلف موضوعات پر خبریں فراہم کرتا ہے ٹائمز ناؤ انگریزی زبان کا ایک مشہور نیوز چینل ہے جو قومی اور بین الاقوامی خبریں پیش کرتا ہے سی این این نیوز اٹین انگریزی زبان کا ایک اور مشہور نیوز چینل ہے مادری زبان بہت سے لوگ مادری زبان میں خبریں دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور علاقائی خبریں زیادہ بہتر انداز میں پیش کرتی ہیں ہندی ہندی زبان میں خبریں دیکھنے والے ناظرین کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور شہری علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں جو بین الاقوامی خبریں اور جدید تجزیے دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں عمومی طور پر ناظرین کی ترجیحات ان کی زبان کی سمجھ اور خبریں کس طرح پیش کی جا رہی ہیں پر منحصر ہوتی ہیں